हा असां बचपन में सभु खेलु ॾिठासीं बैलगाड़ी जी डोड़ बि ॾिसी बकरी जी लड़ाई बि ॾिठीसीं मुर्गे जी लड़ाई ॾिठीसीं ऐं जे कॾहिं असांखे बकरी जी लड़ाई ऐं मुर्गे जी लड़ाई में ॾाढी तकलीफ़ थींदी छोकी हुन में जानवरनि खे ॾाढी परेशानी थींदी हुई हा बाक़ी बैलगाड़ी जी डोड़ सही हूंदी हुई हुन में काई दिक़त कान हूंदी पर उहा बैलन खे थोरी ज़रूरु तकलीफ़ थींदी लेकिनि लड़ाई में ज्यादा परेशानी जानवरनि खे थींदी आहे ऐं असांखे उहो पसंदि कान ईंदी हुई इनकरे असां ज्यादा करे थोरी घणी बैलगाड़ी जी ही डोड़ सां पसंदि कंदासीं बाक़ी लड़ाई जानवरनि जी न ॾिसी ॾिसंदा हुआसीं छोकी उहा असांखे कान वणंदी हुई